घरांत खेळपाचे खेळ म्हणल्यार जायते आसात लुडो आसा सापशिडी आसा बुद्धीबळ आसा गड्डे आनी थळावे खेळ बी आसात पूण तितुंतले तितून म्हाका आवडटा तो म्हणजे इस्पिकांनी खेळ इस्पिकांनी खेळ खंयसरूय बसून खेळलो वयता तेका दोनूय सवंगडी उपकारता तिनूय उपकारता पांचूय उपकारता वेगवेगळे प्रकार आसात आनी इजिली खेळपाक जातात कोणाय कडेन घरांत इस्पिको ह्यो आसतातूच ते खंय लागीं करच्यो पडनात म्हणून म्हाका इस्पिकांनी खेळप आवडटा केन्नाय बुद्धीबळ खेळटा पूण बुद्धीबळ तसोच भीडू मेळचो पडटा जाल्यारूच रंगत येता सापशिडी लुडो हें धाकटी भुरगीं जर आसलीं जाल्यार तांच्या वांगडा खेळप जाता पूण अशें घरांत बैठे बैठे खेळ न्ही तशें जायते आसात पूण अशे मनशां जास्त नासतात त्या खातीर इतलें खेळप जायना पूण हे सादे सादे हांगा जे मॅन्शन केल्यात लुडो सापशिडी बुद्धीबळ गड्डे आनी नाजाल्यार कॅरम खेळ असो आसा की एक चौग जाण मेळून खेळूं येता पावसाच्या दिसांनी बी जेन्ना भायर वचूंक गावना पय तेन्ना हे बैठे खेळ घरांतले खेळ उपयोगाक येतात